पहले आपसे कुर्सी लिए फर्नीचर का सामान लिए टेबुल लिए ऊ सब से अच्छा था अब बोले कि मतलब पहले अच्छा था उसके बाद लिए इस बार कुर्सी लिए टूट गया मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं जे कैसा समान ली आई हैं बउवा भी बोलता है बेटी भी बोलती है इस बार नहीं अच्छा था आज से पहले लिए तो बहुत अच्छा था सबको बोलबों किए जो वहाँ का सामान बहुत अच्छा रहता है सबको खरीदवा भी दिए बहुत लोग से बहुत लोग को बोले कि जे खरीद लीजिए बहुत लोग दीवान खरीदे टेबुल खरीदे सोफा सेट खरीदे सब चीज प्लास्टिक का भी सब चीज खरीदे फर्नीचर का जो भी समान होता है ड्रेसिंग होता है ब्रीफकेस होता है सब चीज खरीदे सब चीज अच्छा था लेकिन इस बार जो कुर्सी जो हम लिए हैं सों लाए और टूट गया हम को तो इतना सब घर में बात कहते हैं जो मत पूछिए कैसा समान दे दिए ऐसा आप को नहीं देना चाहिए और कौन जाएगा खरीदने के लिए जो भी होता है तो मान लेते हैं जिसको भी कहते थे जे वहीं से लेने के लिए पहले इतना अच्छा देते थे पहले बहुत बड़ाई भी किए जो चलिए उसे दुकान का सामान बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है आप बहुत अच्छा पहले देते थे सब कितना तो खरीदवा दिए कितना फर्नीचर भी आपका मतलब हम खरीदवाए यहाँ से सब को भेज भेज करके लेकिन इस बार कईसा समान दिए कि टूट गया हम कितना बात सुन रहे हैं ऊ हम समझ रहे हैं आप बोलते जो खराब है तो हम नहीं लेते अब किसी को नहीं भेजेंगे क्योंकि समाने नहीं अच्छा है तो कौन जाएगा लेने के लिए कौन खरीदवा देंगे आज खरीदवा देंगे कल आपसे हम बात सुनेंगे कल अगला से बात सुनेंगे जिस को खरीदवाएँगे कोई पैसा ना देता है फ्री में ऐसा थोड़ी ना देता है पईसा कमाने में बहुत मेहनत लगता है बताइए कैसा सामान दिए जो टूट गया ऐसा नहीं होना चाहिए अब कौन जाएगा आपके यहाँ लेने के लिए पहले इतना भी सामान मतलब प्लास्टिक का प्लास्टिक का भी लिए जो भी होता है लकड़ी का जो भी फर्नीचर था सब चीज लिए सारा समान आप ही के दुकान से ही लिए अब देखिए किस को हम भेजेंगे किसी को नहीं भेजेंगे क्योंकि आपका सामान अच्छा नहीं रहता है नहीं भेजेंगे हम डांट सूने बात सूने हमको घर में सब मतलब बहुत बात करता है कहता है कईसा समान उठा के ले आए बेइज्जती करता है किसी को हम किस आधार से भेजेंगे भेजने से भी तो कुछ नहीं होगा पहले अच्छा दिए तब भेजे अब खराब हुआ तो नहीं भेजेंगे क्योंकि अच्छा तो है नहीं आप ही सोच देख हम कैसे किसी को भेजेंगे पहले कितना अच्छा देते थे पहले चौकी भी ले आए टेबल भी लाए प्लास्टिक का भी जो सामान था ऊ सब लाए दरवाजा लाए खिड़की का भी मतलब सब चीज लाए सब चीज अच्छा था इस वक्त कईसन दे दिए कि जो टूट गया कचरा में फेंकने वाला हो गया बहुत हम डांट सुनते हैं सबसे डांट सुनते हैं जो कैसा सामान उठाकर ले आई है बहुत आती होता है बहुत अफसोस करते हैं कि सब को खरीदवा दिए चूँकि हमको अच्छा नहीं लगा सब को पहले कहते थे वहाँ से ले आइए अच्छा है वहाँ से ले आइए अच्छा है अब किसी को भी किस आधार से हम कहेंगे टूट गया बहुत लोग बात कहते हैं बहुत बोलते रहते हैं कि जे अच्छा नहीं है उस दुकान का समान अच्छा नहीं है कोई चीज वहाँ से नहीं लेना है अब किसी को नहीं भेजेंगे जब मेरा ही अच्छा नहीं हैं तो हम किसको भेजेंगे खराब रहता है तो अच्छा सामान पर लोग जाता है कि खराब सामान पर थोड़े ना जाता है कईसा सामान दे दिए है हमको समझ में नहीं आता है सब बहुत बोलता है सबको जब अच्छी होगा तो फिर कौन जाएगा आपके यहाँ से लेने के लिए बहुत क्या बताएँ बहुत अथि होता है पहले यही बड़ाई होता था जो खूब अच्छा समान है खूब अच्छा समान है हर जगह ये और कुर्सी कोई ढंग का निकला ही नहीं रोज बात खाली बात सुनते रहते हैं उधर से आता है बेटी बात कहती है उधर से आता है बेटा बात कहता है उधर से आता है तो ससुर जी बात कहते हैं घर में कोई अच्छा बात कहबे नहीं करता है सब बड़ा अच्छा दिए इस बात खराब हो गया क्या कर सकते हैं अब आप के यहाँ से कौन लेगा जो भी समान लेते थे इधर टूटी ही जाता है पहले ठीक था अब तो सही नहीं हैं किसी को किस आधार से भेजेंगे अच्छे के यहाँ सब जाता है बुरा वाले के यहाँ कोई नहीं जाता है कितना डांट सुन रहे हैं पैसा भी लग गया जो कि गाँव में फ्री में तो नहीं मिला था पैसे ले कर के दिए थे पैसा लेकर के देते हैं फ्री में तो नहीं मिलता है इससे पहले सारा सामान लिए की नहीं लिए इससे पहले एको बार बोले थे जो सामान अच्छा नहीं है अच्छा सामान था इस बार कैसा दे दिए जो टूट गया घटिया सामान रखते हैं इसका मतलब है कौन लेगा आप से अब आप संभव नहीं है अब किसी को नहीं भेजेंगे जहाँ सामान अच्छा होगा वही भेजेंगे चाहे जिस दुकान से भी हो जिस के पास अच्छा रहेगा लोग वहीं ना जाएग जब पैसा लगेगा तो समान तो अच्छा होना ही चाहिए कोई भी चाहता है कि हम अच्छा सामान ले कोई नहीं चाहता कि हम बुरा सामान ले सब अपना जब पैसा लगेगा तो लोग देख सुनकर लेता है जो अच्छा समान हमको मिले जहाँ अच्छा रहता है वहाँ तो लोग जाता है जहाँ नहीं रहता वहाँ अच्छा हर कोई नहीं जाता है कैसा कुर्सी दे दिए हैं टूट गया लाए और टूट गया इससे पहले कोई शिकायत नहीं था अब क्यों शिकायत हो रहा है जाने दीजिए